खेळ खेळ्ळ्यार खूब तरेचे व्यायाम जाता खूब तरेचीं आमकां हाडां मागीर आमचे सगले मसल्स ते आसा ते आमचे सगले आमकां बरे वाडटात हेल्दी उरतात आनी खेळ खेळ्ळ्यार आमगे जिवनाचें सगलें हेल्त बरी उरता ताका लागून सदांच खेळ खेळप खेळान आमगेली नवीन उर्जा येता नवीन एनर्जी येता